पशु पालन के सामान्य तरीके नियम काम बहुत सारे हैं हमने हमारे घर हमने भी हमारे घर पर पशुपालन कर रखा बकरियाँ पाल रखी हैं भैंस भी पाल रखी हैं गाय भी पाल रखी है ऐसे जानवर पाल और उनको जहाँ बाँधते हैं अलग अलग जगह बाँधते बा सारी बकरियाँ अलग बाँधते हैं भैसों को अलग बाँधते हैं गाय को अलग बाँधते हैं और उनको जहाँ भी हम रोज़ डेली बाँधते हैं वहाँ के हम लोग साफ़ सफ़ाई भी करते हैं और उनका अच्छे से ध्यान भी रखते हैं अगर कोई जानवर बीमार हो गए जैसे बकरी बीमार हो गई है तो उसका अच्छे से इलाज करते हैं हॉस्पिटल में दिखाते हैं उसको और जिसका अगर कुछ दिक्कत आ रही तो हमारे वहाँ मल्टी पास में ही है एक सुझाव केंद्र वहाँ से भी सलाह लेते हैं और वहाँ से कुछ बुस बुक देते हैं हमें और दवाइयाँ अवाइयाँ देते हैं पुस्तकें वही होती पढ़ने के लिए इससे पढ़ पढ़कर आप इनका उपचार कर सकते हैं इलाज करवा सकते हैं और हम जानवरों से हम प्रभावित भी है क्योंकि जानवरों को मन से पालते हैं और जानवर भी है अच्छे और इन से वहाँ से हम सलाह लेते हैं पशु केंद्र से पास में बना हुआ पशु केंद्र वहाँ से सलाह लेकर हम उनके जानवरों का उपचार करवाते हैं और हमने उसके बारे में समाचार पत्र में भी पढ़ा हुआ है कि जानवरों कि देखभाल कैसे करते हैं और कुछ यूटुब से भी देख रखा है कि जानवरों कि देखभाल कैसे करना चाहिए और हम तरीके अच्छे से बिलकुल हम बच्चे कि देखभाल माँ करती है उसी तरीके से हम जानवरों कि देखभाल करते हैं बकरियों को अच्छे से पालते हैं अच्छा शुद्ध चारा खिलाते उनको ताज़ा ताज़ा और उस तरीके से उनकी देखभाल करते हैं और उससे अगर सम्बंध हमें कोई समस्या होती है तो हम पास में सुझाव ले आकर सुझाव में उससे समाधान निकालते है और इसके कई नियम और कानून है पशुपालन जिससे सम्बन्ध बहुत सारे नियम कानून है क्योंकि अगर कोई जानवर बीमार हो जाता है तो उसका इलाज हम कराएँ असको उसको अच्छा उपचार दें उसको गन्दगी में ना रखे बी बीमार ना छोड़े उसको औरों से इलाज करवाएँ और गन्दगी की जगह ना उसको ना बांधे साफ़ सुथरी जगह पर बांधे ताकि वह अच्छा रहे स्वस्थ रहे साफ़ रहे